मेरा नाम साहिदा खातूम है मुझे मेरे कार्यालय में एक केबिन बनाना है तो कितना खर्चा लगेगा एक केबिन बनाने में कम जगह में बनाना है मुझे कुछ ज़्यादा हो जाएगा ये तो सब कुछ मतलब क्या क्या आ जाएगा उसमें

इसकी डिजाइन कैसी रहेगी मुझे अच्छी डिज़ाइन चाहिए थी जो कम्फ़र्टेबल हो अच्छा लकड़ी वाली इसमें कितना लगेगी और कांच वाले इसमें हमें देखो हमें सिंपल बनाना है जादा पैसे भी वेश्ट ना हों और अच्छा भी दिखे और अच्छे क्वांलीटी का भी हो कितने दिन में बन जाएगा ये अच्छा ठीक है मैं बता दूँगी लेकिन कुछ कम नहीं होगा इसमें नहीं सब आपका ही रहेगा तो आप बता दीजिए कि कितना कम करोगे हाँ ठीक है ना बताती हूँ फिर मैं आपको